हमरा सभके पेड़ पौधा लगबै छी हमरा सभके बगान हइ बगानमे जेना आमके गाछ लगबै छी कठहरके गाछ लगबै छी लीची गाछ लगबै छी जेना जामुनके पेड़ हइ ई सभ हमसभ लगबै छी फेर ओ सभ बगान बहुत दूरमे पे बगान हइ बगान सँ फेर आँगन घरमे हमसभ जेना छोटा छोटा पेड़ पौधा लगबै छियै फड़ै बला चीज सभ लगेलहुॅं फेर सब्जी आरके लगेलहुॅं जेना केला भेल कठहर भेल ई भेल सभकिछु अपन खाइ पियै बला सब्जीके ओ फेर सब्जीके बगान केलहुॅं मट्टी झिल्लीके खुरपी से कोड़ि के झिल्लिएलौ मट्टी झिल्लिआके तकर बाद ओहिमे लगेलहुॅं पेड़ छोटा छोटा लगेलहुॅं तऽ ओहिमे लगेलहुॅं कोबीके लगेलहुॅं बैगन लगेलहुॅं मिर्ची लगेलहुॅं टमाटर कऽ लगेलहुॅं एहि सभके लगेलहुॅं अपन खूब फड़ल तऽ फड़ल तऽ अगल बगलके आदमीके देलहुॅं अपनो खेलहुॅं फेर बहुत ज्यादा भऽ गेल तऽ अपन बेचियौ लेलौ इहे सभ केलौ तकर बाद फेर ई सभ